جی کرکیٹ مجھے بہت پسند آتا ہے کرکیٹ کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے کرکیٹ کیونکہ بہت ایک اچھا کھیل ہے ہمارے یہاں گاؤں بھر میں کرکیٹ کی پریسٹک ہوتی ہے وہاں میں جاتا ہوں پریسٹک کرتا ہوں اس طرح وہاں پریسٹک کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے کیونکہ ہم رہتے ہیں ہمارے سب دوست رہتے ہیں پورے ٹیم جمع ہوتے ہیں جاتے ہیں کرکیٹ کھیلتے ہیں کبھی کرکیٹ جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کرکیٹ میں ہار جیت ہوئی بے کرتا ہے کیونکہ کرکیٹ کھیلنے میں ایک بہت ہی مزہ آتا ہے بہت ہی سکون ملتا ہے کرکیٹ ایک ایسا کھیل ہی ہے جو ہمارے آس پاس میں کرکیٹ کرکیٹ بھی ہوتا ہے ایک میدان لگتا ہے کرکیٹ وہاں کرکیٹ سکھایا جاتا ہے سب مل جاتا ہے کرکیٹ سیکھتا ہے ہم بھی سب دوست جاتے ہیں کرکیٹ سیکھتے ہیں کرکیٹ کھیلتے ہیں کرکیٹ کھیلنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے بہت ہی یعنی بہت اچھا فیلنگ کرتے ہیں کرکیٹ بہت ہی عمدہ کھیل ہے بہت ہی دل چسپ کھیل ہے کرکیٹ کھیلنے کرکیٹ کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے ہم سب دوست میچ لیتے ہیں کھیلتے ہیں